म्हजें नांव खुशाली खांडोळकर म्हजीं वर्सां अठरां आनी हांव म्हजी जल्माची तारीक अठ्ठावीस धा दोन हजार चार म्हज्या घरांत म्हजी भयण आनी हांव रावतां आनी घरचे लोक आसा पूण जशें की म्हणटा की घरचे लोक चड तुका हे करना तशीं भायले लोक करता कांयड ऑफ मातशीं काँप्लिकेटेड गोश्ट ती म्हजी म्हजी फ्रेंडा चड ना कारण म्हाका एक ह्या दोनूच फ्रेंडां फ्रेंडा आसा ताचें नांव सिरीन म्हजी हांव ल्हान आसतना भरपूर उलयतालें थोड्या लोकांक अशें दिसतालें की हांव पिशें म्हणून म्हजी आवडिची गोश्ट म्हणल्यार म्हाका पदां गावपाक आवडटा आनी हांव केन्ना केन्ना पदां गावन नाचूय बी करतां हांव पयलीं कांसावले रावतालें थंयच्याच स्कूलान हांव शिकलां ताजें नांव सेंट थॉमस हाय स्कूल थंय भरपूर थंय ऍकच्यूली इंग्लीशिंत उलोवचें पडटालें आनी भरपूर बरें एक्सपिर्यन्स आसा म्हजे कडेन थंयचे म्हजे कॉलेज जे की हांव आतां वास्को रावतां म्हजे कॉलेजीचें नांव एम इ एस आनी जेन्ना म्हाका हांव जेन्ना जेवण करतां जेन्ना म्हाका मानसीक ताण आसता वा तेन्ना हांव शांतेक लागून गायतां बी आनी म्हजो अणभव म्हणल्यार जेन्ना हांव धावेक आसतना जेन्ना हांव धावेक आसतना म्हजे ट्रिपीर गेल्लें तेन्ना आमकां पणजे व्हेल्ले जो म्हजो एक बरो जो की बरो हांवें भरपूर एनजॉय केल्लें थंय आनी थंय भरपूरशी वस्तू आमी पळयला आनी भरपूर आमी नाच बी केल्लो आनी लज जावपाची गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या बर्थडेक बी गेल्लें आनी म्हाका जेन्ना हांव एकटेंच आसता तेन्ना म्हाका नाच बी करपाचें अशें आवड आसता सो तेन्ना हांवें म्हाका न्हय तान लागिल्ली अशें कितें पिवपाक जाय आसलें ताका लागून हांव सायडीक गेल्लें सो थंय कोण नासिल्लो म्हाका वाजूय येतालो थंय ताचे ते साँगूय बी बरें नाशिल्लें सो हांव बरें कितें करता करता नाच करताले सो तेन्ना फाटल्याच्यान कोण तरी आयलो आनी हांव नाच करतां करतां अशें अजीब पोजान आशिल्ले तेन्ना तांणे म्हाका पळयलें सो म्हाका भरपूर लज दिसली तेन्ना आनी म्हजे आतां कॉलेजिची गोश्ट सांगप म्हणल्यार आमचें कॉलेज एम इ एस जी की भरपूर भुरगीं म्हज्या क्लासिन बरी ना आनी ताका लागून हांव थोडेंच लोकां कडेन उलयतां थोडे लोकांक अशें दिसतां की हांव ओग्गीच बसतां आनी व्हय न्हय ओगीच बसपाचें कित्याक जी भुरगीं बरी ना जाल्यार तांचे कडेन उलोवन तूं आपलीच तकली कित्याक खराब करतलें वा इतकेंच